हॅं हेल्लो के बाजि रहल छियै

अच्छा अच्छा तखन तऽ अहाँ बहुत बढिऑं विचार कएलहुॅं हन जे मिथला के धरती पर एलहुॅं हें मधुबनी घुमै लय मधुबनी मे तऽ घुमै लय बहुत जगह छै जेना अहाँ सबसॅं पहिले राजनगर चलि जा सकै छी सब सॅं फेमस जगह छियै आओर उगना महादेव छथिन कपिलेश्वर स्थान छथिन जेना कि अहाँकें बुझले होयत जे राजनगर पैलेस स्वयं राजा विशेश्वर सिंह बनबेने रहथिन ओहो बड़ा भव्य छै भेलहि आइ के डेट मे कनी बहुत क्षतिग्रस्त भेल छै लेकिन देखैमे बड़ा सुन्दर दृश्य छै ओतय ओतौ जा सकै छी बांकी अहाँके एगो जे भावानीपुरमे जे मन्दिर छथिन उगना महादेव ओतय कहल जाइ छै जे ओतय महादेव विद्यापति जी के खुद दर्शन देने छथिन कवि कोकिल छथिन से तऽ बुझले होयत विद्यापति जी

ओ तऽ स्वयं ककरो पहचान के मोहताज नहि छथिन कहल जाइ छै ओतै भगवान हुनका स्वयं अवतारमे दर्शन देने छथिन ओतौ आबि सकै छी आ ओना उगना महादेव आबै के रास्ता अहाँके सोझे अगर पटना उतरबै ने तऽ दरभंगा सॅं कनिये आगे परै छै अहाँ सकरी सॅं कटि कय निकलि सकै छी बढिऑं जगह छै हम कहब जरुर आउ एकबेर बाॅंकी ओहि रस्ते अगर जायब तऽ अहाँके राजनगर पैलेसो जा सकै छी उच्चैठ भगवतियो जा सकै छी कहल जाइ छै जे कालीदास सेहो ओतय अथी मिलल छनि ज्ञान मिलल छनि तऽ विचार बढिऑं अहि अहाँ आबि सकै छी ओहि लेल कोनो दिक्कत नहि छै आउ अहाँ हम तऽ कहब जे आउ एकबेर बांकी अहाँ की विचारमे छी पहिले कतय जाय चाहब अहाँ राजनगर पैलेस मे सेहो छै एगो मन्दिर ओ छै स्वयं जर्मनी के जे छथिन आर्किटेकचेर से बनेलखिन बहुत पुराना कला छै कहल जाइ छै जे एम् ए कोरनी नामक एगो ब्रिटिश आर्किटेक छलखिन से बनबेने रहथिन बड़ा भव्य मदिर छै आइ के डेटमे के ओ पूरा एकदम उज्जर सफेद मन्दिर छै हनुमान मन्दिर जकाँ तऽ आउ अहाँके हम देखा देब ओहि लेल कोनो दिक्कत नहि छै कोनो दिक्कत नहि होयत अहाँकें अहाँ हमरा सॅं संपर्क मे रहू अहाँ जरुर आबि जायब तऽ हमरा कॉल कय लेब ठीक छै ओहि लेल अहाँ टेंशन नहि लिअ आबि जायब तऽ हमरा कॉल कय लेब हम देखा देब पूरा ठीक छै ठीक छै ठीक छै